हैलो आं जी अच्छा अच्छा अंजी अंजी भेजने होने आं लग्गी जाह्ग बीह् रपे इक्क कलाड़ी दा आं जी आं जी वीर दौ सौ कलाड़ी लानी तां दौ ज्हार लग्गी जाना थुआढ़ा आं ते कन्नै सिलेंडर ते गैस ते कन्नै कारीगर भेजना ते उसगी पंदरां सौ रपेआ दिहाड़ी देई ओड़गे अंजी अंजी थुआढ़े होने ओह् समान थुआढ़ा होना ओह् ते तुसें छड़ा पैंती सौ रपेआ देना दौ ज्हार रपेआ कलाड़ियें दा ते पंदरां सौ रपेआ कारीगर गी भेजना जेह्ड़ा अंजी अंजी कोई गल्ल निं आं जी आं जी ठीक ठीक ऐ कोई गल्ल निं पुज्जी जाह्गे